आङो क्लास एल के जि खौ जोंनि बेंतल खाथिनिनो दन बक्सख स्कुलआव फरायग्रोदोंमोन एल के जि फराय खानांनानै इउ के जि आरो क्लास अवान बेखौ बेंतलआव फरायनाय जायासै आंखौ आबौआ साफ्राखाथा बङाइगाव सेन फ्रान्ससिस जेआ सि सि स्कुल बेयाव फरायनो लांदों बेयाव बोसोरनै फरायबा फराय खांनानै क्लास इउ के जि जों क्लास अवानजों फरायनाय जादोंमोन आरो बेनि उनाव जोंनि न'आव रांनि प्रब्लेम जाबाय दा फोरोंनो हायैलाय आंखौ बेंतलआव लाबो फिननाय जायो बेंतलाव लाबो फिन्नानै आङो दन बक्सकआव एडमिसन लाफिनबाय दा आंथ' बोसोरनैखौ साफ्राखाथा स्कुलआव फरायबाय लोगो आलादा मोनबाय बिनि उनाव बोसोरनै उनाव जेब्ला न'आव फैफिनो बेनि उनाव लोगोफ्राबो सोलायबाय आंनि लोगो फोरबो नागिरबाबो आलादा आलादा लोगो जाबाय बेनि उनाव क्लास सियेसनाव लेखा फरायनाया बारा मोजां जायासै आरो टिउसन लानो थिनबा टिउसनखौ मोजां लायासै फरायनायफ्राबो क्लासआव बारा मोजां गोसो होयासै बेनिखाइनो आङो क्लास थुआव फेल जानाय जायो जेला आं क्लास थुआव फेल जाबाय फेल जाखांनानै क्लास थुनि गोदान एडमिसन लाखांबाय लाफिनबाय अब्ला फार्स टाइमआव लाजिनाय मोबाय फेल जाखांनानै आंनि क्लास मेटफ्रा गोदान क्लास क्लास थ्रियाव फरायहैबाय आंहा क्लास थुआवनोसै बिदि लाजिनायजों मा जानो बिनि उनाव आङो टिउसन मास्थारखौ गोदान सोलायनाय जादों टिउसन मास्थारखौ सोलायबाय सोलायनानै अब्ला बेयो आंनि फरायनाय स्थाइलाबो गुबुन लोगोफोर मोनबाय गुबुन लोगोफोर मोन्नानै एसे साबसिननिफ्राय हामसिन फरायनाय जाबाय बिनि उनाव आङो इन्टारेस जाबाय फरायनो इन्टारेस जाखांनानै बिदिनो फरायनाया साबसिननिफ्राय हामसिन जानानै आं क्लास थुनिफ्राय थ्रि फास जादों क्लास थ्रि फर बिदिनो फास जालांनानै आङो मेट्रिक फास जाबाय मेट्रिकसिम फरायनो हायैबाय थारमाने आङो बै क्लास थु समाव सोलाया मोनबा बेबायदि आङो फरायनो गोसो जानाय नङामोन थिग बिदिनो क्लास थेन फास जाबाय क्लास थेननिफ्राय आङो क्लास थुइल्भ फास जाबाय क्लास टुइल्भनिफ्राय आं कलेजआव हाबहैबाय कलेजखौ क'क्राझाराव हाबहैबाय कलेज दिग्रि फोजोबखांनानै आङो इउनिभारसिटिआव हाबहैबाय बेबायदि आंनि फरायनायनि फारसे आङो आवगाय लांनो हादों माने बै समाव जुदि क्लास थुआव जुदि सोलायनो आं जुदि सोलायनो गोसो जाया मोनबा आं बिबायदि फरायनोबो हानाय नङामोन सोलायनाया माने साबसिनाव सोलायनो गोसो जादों जुदि आङो साबसिनाव बै समाव गाज्रिनिफ्राय जुदि गाज्रि जायो मोनबा आं अलसिया जायो मोनबा आंनि फरायनाया जुदि गोसो गैयै बादि फराय लांबाय थायोमोनबा आं दिनै सिम बिबाबायदि फरायनो हानाय नङामोन बेनि उनाव फराय लांबाय कलेज फरायबाय आलदा लोगो मोनबाय गोदान गोदान टिसार टीचारफोरनि सोलोंथाइखौ मोनबाय बिनिफ्राय जोंना गियाना बारायबोबाय आरो